مجھے کتابیں خریدنے کی ضرورت پڑتی ہے تو میں اکثر کتابیں اپنے نزدیکی بک اسٹور جیسے کہ چودھری بک اسٹور کتاب انٹرنیشنل اور شمسی بک اسٹور وغیرہ سے خرید لیتا ہوں یہاں پر اردو ہندی انگلش کتابیں آسانی سے مل جاتی ہے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجھے سیکنڈ ہینڈ کتابوں کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کے لئے میرے آس پاس کے علاقے میں ایک سیکنڈ ہینڈ بک کے اسٹور ہے وہاں پہ سستے میں اور مناسب قیمت پہ ہر طریقے کی کتابیں آسانی سے مل جاتی ہے اور مناسب ریٹ میں مل جاتی ہیں چاہے اردو میں ہو یا ہندی میں ہو یا انگلش میں ہو یا کسی اور زبان میں مناسب اور سستے قیمت پہ وہاں ساری کتابیں آسانی سے مل جاتی ہیں